नमस्कार हाँ हंसराज जी मीणा बोल रहे हैं हिंडोन से अच्छा अपने कब हुआ था आपको दर्द अच्छा दस ग्यारह बजे के आस पास हुआ था अच्छा आपने नाईट में क्या खाया था खाने में अच्छा यानि कि दर्द अचानक से होना स्टार्ट हुआ था या धीरे धीरे दर्द हुआ था अच्छा अचानक से दर्द हुआ था आपने कोई ट्रीटमेंटे गोली वगैरह कुछ ली थी अच्छा यानि कि खाने से प्रॉब्लम हुई है यानि कि अचानक से दर्द हुआ है आपको एक साथ अच्छा यानि कि धीरे धीरे होना स्टार्ट हुआ था दर्द का या एक साथ ही जोर से दर्द हुआ था यानि कि खाना आपने नाईट को खाया था तो नाईट को ही दर्द का एहसास होने लग गया था या सुबह मोर्निग में आपको पता लगा था अभी क्या है अभी तो मैंने घर पर नहीं हूँ क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा तो जैसे कि आपको सुबह आपने कुछ और खाया था क्या अच्छा आपने सुबह भी अच्छा फिर उसके बाद में दर्द हुआ है आपके अच्छा उसके बाद में दर्द हुआ है यानि कि नाईट को भी आपने खाना खाया था और सुबह में भी खाना खाया था फिर उसके बाद दर्द हुवा था आपको दस या ग्यारह बजे के आसपास अच्छा आप आ रहे हो ना तो मेरे पास आ जाना मैं आपको है ना मेरे पास आओगे तो मैं आपको ट्रीटमेंट देने कि टेबलेट वगैरह लिख के दे दूंगा गोली वगैरह तो आप उसने आप और आराम मिल जाएगा अच्छा आप कितने देर में आ रहे हो मेरे पास अच्छा आप किस जगह पे हो अभी अच्छा ये हिंडोन सिटी में सूरत पार्क है अच्छा इसी तो आप ऐसा करो कि आप वहाँ से आ जाओ तो मैं पंद्रह मिनट में मेरी क्लिनिक पे पहुँच रहा हूँ तो वहाँ आ के मैं आपको दवाई दे दूंगा

अच्छा सिर दर्द भी रहता है आपके अच्छा सिर दर्द कब से हो रहा है अच्छा आज ही हुआ था कब अच्छा पेट दर्द पहले हुआ था या सिर दर्द पहले होना लगा था अच्छा तो आप ऐसा करो आ जाओ मेरे पास मैं आपको ट्रीटमेंट लिख के दे दूंगा ठीक है हाँ ठीक है मैं दे दूंगा ओके ठीक है ठीक है ठीक है